हैलो हां जी कौन बोला दा हां जी बोलो अच्छा आए तुस अस्पतालै हां जी हां जी अच्छा तुसें टैस्ट कराया अपना अच्छा कोह्की दोआई दित्ती तुसें अच्छा इक कम्म करेओ तुस दबारा आएओ जां तां आपूं आई आइयै आ'ऊं तुसेंगी दिक्खी लैगी जां ते तुस इक कम्म करेओ हट्टिया पैरासिटामोल टिक्की थ्होंदी अच्छा तां तुस अपना टैस्ट कराओ डेंगू शेंगु नी होई दा होऐ तुसें हां जी तां इक कम्म करो तुस अस्पातल आइयै इत्थै एडमिट होई जाओ हां चलो कोई गल्ल नी इक दवाइयां खाइयै फर्क नेईं पौह्गा फ्ही इंजक्शन लान्ने पेई गेआ ते फ्ही नेईं लान्ने इंजक्शन तुस कुतै बी आई जाओ जित्थे थोआढ़ा मन करदा जित्थें तुसेंगी ज्यादा असान होंदा इक कम्म करेओ कन्नै कुसै लेइयै आएओ होर चक्कर शक्कर ते नि ना आवा दे हैन तुसें रुट्टी शुट्टी खाओ शैल गर्म चीजां नी खाएओ ठंडियां चीजां खाओ ठीक